सहरसामे जे छै सभरङ्गके जाति होइत छै यए सभरङ्गके होइत छै मुसहर होइत छै चमार होइत छै ब्राह्मण होइत छै ईसभ सभ जाति होइत छै लेकिन भाषा जे छै ने से अलग अलग होइत छै यए ओकरा आओरके कोनो भाषा होइत छै हमरा आओरके कोनो भाषा मगर सभ मिलाए जुलाए कऽ एके जगह आबैत छै यए एके जगह आबैत छै भाषाके कनिटा फर्क भए जाइत छै ओ भाषा अलग बोलि दैत छै यए ओ भाषा अलग बोलि दैत छै यए तऽ सभभाषा सभरङ्गके होइत छै यए तऽ मिलाए जुलाए कऽ तऽ एके जगह होइत छै यए तऽ मुसहर होइत छै चमार होइत छै दुसाध होइत छै यए ब्राह्मण होइत छै राजपूत होइत छै कि पण्डा होइत छै सभरङ्गके जाति भेलै लेकिन सभरङ्गके सभ किस्मके भाषा भेलै सभ किस्मके भाषा मिलाए जुलाए कऽ एके जगह सभभाषा आबैत छै यए सभ भाषा आबैत छै सभकुछ एके जगह भऽ जाइत छै लेकिन सहरसा नहि ओतेक बुझल यए हमरा नहि ओतेक पता यए हमरा तऽ उएह लए कऽ हम जे बुझैत छियै से हम करैत छी कहैत छी